नमस्ते सर सर घर बनवाए है पेंटिंग करवाना है मुझे पेंटिंग बढ़िया पेंटिंग करवाना चाहते हैं अच्छा कलर बताइए हम्म अच्छा को अच्छा अच्छा फ्रंट फ्रंट पे के कैसा चाहिए मरवा दे कि अच्छा लगे हम्म हम्म अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी हम्म हम्म

जी जी हाँ सफेद कलर से सही रहेगा और और कह कमरे में है जो दो तीन कलर करवा दे तो अच्छा पड़ेगा एक कमरे में तीन कलर रहेगा तो बढ़िया पड़ेगा

जी जी अच्छा अच्छा तो पहले तो पुट्टी मारा गया उसके बाद ही तो पेंटिंग होगा तो आठ कमरे हैं और एक फ्रंट पे है को जिसको बोलते हैं कोठरी और बरंडा है कमरा है दस बाई पंद्रह जी जी एक एक हफ्ता लग जाएगा पुट्टी करने में जी तो उसके बाद तो अच्छा अच्छा जी तो सही पड़ेगा ना वा वाइट तो फ्रंट पे तो वाइट बढ़िया रहेगा ना अच्छा अच्छा तो एकदम मैं वही मख्खन की तरह सोच ही रहा हूँ कि चमके अब इतना पैसा लगाया हूँ तो रूम घर पे जी जी ऐसा लगे कि हाँ कोई वो कोई पेंट पेंट किया हुआ है बढिया कोई अच्छा कंपनी आप बताइए अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं जी चमक रहे घर पे चमक रहे ऐसा बताइए हाँ ठीक है ठीक है सर तो हम जल्द ही मुलाकात करते हैं आपको आपका जो पैसा बनेगा उसको देंगे और काम चालू करवा दीजिए आप ठीक नमस्ते नमस्ते सर